सभिनी खां सुठो सिहत जे लाइ नेराणे पीअण जे लाइ हिकु जूस ॿुधायां थी उहो जाम जाम जाम फ़ाइदा ॾियण वारो आहे उहो आहे ग्रीन जूस उन जी रैसेपी मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थी उन रैसेपी में उन में असांखे छा छा खपे पालक फुदनो कड़ी पत्तो साओ मसालो ॿियूं कहिड़ियू बि सायूं भाॼियूं सावा पता तव्हां विझी सघो था उन सां गॾु मेन हिन में पवंदो आहे वाइट पेठो जंहिंखे इंगलिश में ऐश गार्ड चवंदा आहिनि वाइटम पेठो आवलो अदरक तव्हांखे खे वणे अगरि गरमीअ जी सीज़न हुजे त तव्हां काकड़ी बि विझी सघो था हिननि सभिनी खे मिक्सीअ जे जार में थोरो पाणी विझी करे पिसियो उन खां पोइ कंहिं नेट जे या छाणीअ जी मदद सां उन खे छाणियो ऐं उन में ॿियो पाणी विझी कारो लूणु सींधो लूणु जंहिंखे असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं ऐं जेको खाइण जो लूणु इहे टई लूणु विझी करे तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे हिसाब सां हिन खे सुबुह नेराणे पी सघो था इन मां जाम फ़ाइदा आहिनि इन मां ऐसिडिटी न थींदी आहे इन मां पेट जूं सभु बिमारियूं लही वेंदियूं आहिनि ऐं इहो पीअण सां असांखे ॿ टे कलाक भुख जो अहिसास बि न थींदो आहे त असां अगरि वेट लॉस करणु चाहियूं था वेट लॉस करणु चाहियूं था त सुबुह जो नेराणे अगरि इहो जूस पियूं था ऐं उन खां पोइ असांखे नास्ते खाइण जी इच्छा न थींदी आहे त उन में असांजो वज़न बि धीरे धीरे करे घटिजी वेंदो आहे मेन इहो जूस स्किन खें ॾाढो फ़ाइदो ॾियण वारो आहे इन सां स्किन ॾाढी चिमकंदी आहे हिन सां सभु पेट जूं बीमारियूं बि लही वेंदियूं आहिनि तव्हां इहो सुबुह नेराणे पी सघो था